हलो सर बाबा टेलीकॉम से बोल रहे हो क्या सर मोबाइल लेना था आपके पास कोई नया मोबाइल लांच हुआ है हाॅं स्मार्टफोन लेना है कौन सा स्मार्टफोन बताना अरे क्या कितनी रैम है इसकी अच्छा अच्छा सर और रैम कितनी है इसकी अच्छा फोर जी बी और इसके अलावा कोई नया मॉडल स्मार्टफोन में अच्छा नोकिया की क्या प्राइस है अच्छा जी बस बेट्री बैकअप कितना है अच्छा नहीं और प्राइस और कोई

रियलमी का कैमरा कौन सा है डिजिटल कैमरा है क्या क्वालिटी अच्छी है अच्छा जी हाॅं जी और कोई मॉडल है समझा सर आई ट्वेंटी सैमसंग गैलेक्सी अच्छा जी उसकी क्या प्राइस है

हाॅं जी अच्छा कम प्राइस का नहीं है क्या कम रेट का नहीं है क्या कोई और कम रेट हो बीस पच्चीस हज़ार के समथिंग इनकी कितनी रेंज है अच्छा

ठीक है सर ओके